ہمارے علاقے میں مذہب بہت اچھے سے کام کرتا ہے ایسے مونگیر میں ہے جامعہ مدرسہ بہت بڑا مدرسہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے لوگ بہت بہت دور سے آتے ہیں اور پڑھنے کے لیے بھی بہت دور سے آتے ہیں جیسے ہمارے علاقے میں مسجد بھی بہت بڑا ہے جیسے پٹنہ ضلع میں بہت ایسا ایسا اچھا چیز ہے کہ بہت آدمی سب بہت دور دور سے گھومنے کے لیے دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے ہمارے علاقے میں مدرسہ مسجد بہت ایسا دیکھنے والا چیز ہے کہ آتا ہے آدمی دیکھنے کے لیے ہمارے علاقے میں بہت اچھا اچھا یہاں سب کچھ ہے پٹنہ ضلع میں بھی بہت اچھے اچھے چیز ہیں وہاں سب دیکھنے کے لیے آتے ہیں جیسے مدرسہ ہوا مسجد ہوا ہمارے علاقے میں بہت بڑا بڑا مسجد بھی ہے بہت بڑا بڑا مدرسہ بھی ہے آدمی بچہ سب بہت دور دور سے پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے آدمی سب دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے ہمارے علاقے میں کسی چیز کا کمی نہیں ہے